ہاں ہیلو جی جی لائیبرئین سے بات ہو رہی ہے جی جی مل تو سکتی ہے لیکن جس کتاب کا جیسے آپ درخشا دارل دار الاسلام اسلام کا نظریہ اور عروض زہاد یہی سب پڑھنا چاہ رہی ہیں اچھا ہاں میرے یہاں تو ایسے بہت سے کتاب مطلب ہیں اویلبل لیکن جو آپ ابھی پڑھنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہیں اس میں نا درخشا اور دار الاسلام ہی ہیں اور تین کتاب نا ابھی کسی کسی اور کے پاس ہیں تو یہ دو دن میں ہمارے یہاں آ جائے گی کیونکہ یہ سب لے گیا ہے تو دو دن پڑھ کے سب دے گا یہ آپ دیکھیے آپ ہم کو آ جائیے دو دن کے بعد آ جائیے ٹھیک ہے نا اور آپ کو یہ کھل جاتی ہے صبح مطلب نو بجے ٹھیک نا اور شام میں مطلب سات بجے بند ہو جاتی ہے تو آپ کو اسی بیچ میں آنا ہوگا ہاں پھر شام میں رات میں بھی کھلتی ہے لائیبریریئن پھر نو بجے سے پھر وہ دو بجے تک کھلتی ہے رات میں تو کیا آپ ہاں کچھ لے کے تو نہیں آنا ہوگا آپ اپنا نا آئی ڈی کے طور پہ یہ رکھ لیجیے گا آدھار کارڈ رکھ لیجیے گا یا اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ بائی سنجوگ نہیں ہو یا کچھ غلط ہو ایرر ہے تو آپ پین کارڈ رکھ لیجیے گا

ہاں ہاں بالکل آپ آ سکتے ہیں جی آپ آ جائیں جی جی ہم آپ کے موبائل پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں گے سینڈ کر دیں گے آپ آ جائیے گا اوکے جی